गुड ईवनिंग राधिका ओके

मैं अथॉरिटीज़ से बात करके आपकी समस्या का हल निकालने की कोशिश करती हूँ और अथॉरिटी को इकठ्ठा करती हूँ और प्रोफेसर के थ्रू आपके पास कॉल आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा फिर ठीक है नहीं नहीं ये आपके थ्रू हो जाएगा आपके फादर को लाने की ज़रूरत नहीं है बाकी अगर सिग्नेचर वगैरह चाहिए हों तो फिर हम देख लेंगे ठीक है मैं ये काम जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करूँगी ठीक है ठीक है ओके